ओना तऽ हमरि दिसन आदिवासिक क्षेत्र नहि अछि जँ आदिवासिक पता लगाएल जाए तऽ हुनकर आरके जीवन अखनो धरि बहुत पिछड़लमे छनि हुनका सबके लेल ई समय अछि जे सुधरबाक समय अछि अखन देखल जाय तऽ अपन देशक राष्ट्रपति सेहो एगो आदिवासिसॅं अबैत अछि ताहिसॅं हुनका आरके सीख भेटबाक लेबाक चाही जे अहाँ शिक्षा ग्रहण करब तऽ निश्चित हम आगे बढ़ब आओर स्वास्थ्य देखभालक जतऽ तक छै तऽ स्वास्थ्य शिक्षा अखन घर घर तक पहुँचल छै सरकारके इएह मकसद छै जे शिक्षा आओर स्वास्थ्य बिना कोनो शुल्कके हर घर तक पहुँचै चाहे ओ कोनो जाइतके रहै कोनो मतलब ओ आदिवासी छै या कोनो भी क्षेत्रक छै सभके लेल सामान शिक्षा एवं समान स्वास्थ्यके प्रावधान कयल गेल छै ताहि दुआरे आदिवासियोके ई चाही कि ओ शिक्षा एवं स्वास्थ्यके देखभाल करबाक चाही